मैं बीमारियों से बचने के लिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमेशा रोज़ क्या है सुबह जल्दी उठता हूँ व्यायाम करता हूँ एक्सरसाइज़ करता हूँ और जो है स्वस्थ ही खाना खाता हूँ एकदम ताज़ा खाना खाता हूँ इसकी बजाए और रोज़ाना क्या है नहाने का भी तरीका सही होना चाहिए सुबह रोज़ाना नहाना धोना होना चहिए अच्छे से साफ़ सुथरा रहना चाहिए भोजन भी बिलकुल साफ़ जगह में बनाना चाहिए और बिलकुल साफ़ सुथरा बनाना चाहिए जिससे हमारे स्वस्थ्य पर किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े जिससे हमें बीमारियों से बचना चाहिए और सुबह उठके रोज़ व्यायाम करना चाहिए जिससे हमें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे शरीर में